महात्मा गांधी बहुत सारा आन्दोलन केलकै रहै जेनाकि असहयोग आन्दोलन सविनय अवज्ञा आन्दोलन नामक सत्याग्रह तऽ ई सब आन्दोलन केलकै अपन स्वदेशी आन्दोलन अपन देशके बचाबैके लिए जकरामे पूर्णिया अपन अपन पूर्णियाके भी अंग्रेज सब केने रहै तऽ कहबाके अर्थ ई अछि की महात्मा गांधीजीके कारण देश आजाद भऽ गेलै महात्मा गांधी अकेले अपन काम केलकै जेकरा कारण देशमे किछु लागलै की हँ मतलब देशमे छै किछु ओना सत्य नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा चलायल गेलै जकरामे अपन अपनसबके भोजनमे बहुत सारा नमक ओकर काम करबाक लेल किछु केलकै नमक सत्याग्रहमे तऽ ओकरापर अंग्रेज टैक्स लगाबै तऽ ओकरा टैक्स लगाबैसँँ बचेलकै तऽ ई सब काम केलकै महात्मा गांधी तऽ कहबाक अर्थ ई अछि की अपन जेना नमक नमक खाना भोजनके लिए जरूरी छै तऽ भोजन के लिए सबसँ पैघ चीज नमक छै तऽ ओकरापर अंग्रेज टैक्स लगाबै रहै तऽ ओ चीजके गांधी जी खुद नहि कहलकै ने अपन चीजपर कोइ टैक्स नहि तऽ ओसब चीजपर रोकलकै तऽ महात्मा गांधी काम केलकै ढ़ेरिक सारा आन्दोलन लेलकै जकर कारण हमर देश आजाद भेल अछि तऽ महात्मा गांधी ढ़ेरिक आन्दोलन बिहारमे भी केलकै चम्पारण सत्याग्रह एक जगहमे नील की खेतीके बारेमे केलकै तकरा बाद नील की खेती अंग्रेज कराबै रहै तऽ ओकरामे नील के खेतीपर रोक लगेलकै ओ जबरदस्ती अंग्रेज सब काम कराबै रहै तऽ ओकरापर रोक बहुत सारा महात्मा गांधी काम करलेकै जकर कारण आइ हमर देश आजाद छै इएह कहैत हम अपन वाणीके विराम दै छी धन्यवाद